हलो आप लक्की रेश्ट्रान से बात कर रहे है हाँ मुझे आपसे एक जानना था कि मैं आज मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के साथ आपके रेश्ट्रांट पर जाना चाहती हूँ तो आपके रेश्ट्रांड कब खोला रहता है और कब तक वो सुबह के आठ से मतलब रात के आठ बजे या नौ बजे नौ बजे तो हम जिन मतलब हम शाम को जो छः बजे के बाद हम जाना चाहेंगे तो कोई वहाँ पर कोई कुछ डाइनिंग है जो जहाँ पर हम बैठकर खाना खा सकेंगे मतलब मेरे परिवार और दोस्तों मतलब मिलके हम एक डाइनिंग ऊपर बैठेंगे वहाँ पर खाना खाएंगे ऐसे हो सकता है क्या तो हो सकता है ना ओके तो वहाँ पर पार्किंग के लिए कोई सुविधा है हाँजी ओ हाँजी हाँजी तो आपका रेश्ट्रान तो नौ बजे बंद हो जाता हे तो मैं आप को मतलब वहाँ पर छः बजे हम वहाँ जाकर पहुँच जाएंगे और आपके रेश्ट्रांट में क्या क्या ऐसे मिलता है सारे तरह के खाना आपके रेश्ट्रान में मिलता है ना हाँजी हाँजी ये तो बहुत बड़ी अच्छी की बात हो गई तो मैं अभी आपकी रखती हूँ कॉल हाँजी रखिए